ہیلو سر ہیلو جی سر گڈ آفٹر نون سر جی سر کیا آپ بلنک اٹ سے بول رہے ہیں سر جی سر میں نے ایک ابھی ایک آڈر کیا تھا جی سر میں نے کچھ پھل فروٹ وغیرہ منگائے تھے جی میرا آڈر نمبر جو ہے ٹو فائیو سیون تھری ون ہے جی سر تو سر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا آڈر کینسل کر دوں کیونکہ سر میں ابھی گھر پر نہیں ہوں اس وجہ سے اپنا آڈر نہیں لے پاؤں گا اس وجہ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا آڈر جو ہے کینسل کر دیجیے نہیں سر اصل میں سر میں ادھر سے جو ہے کینسل نہیں کر پا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سر آپ وہیں سے کینسل کر دیں برائے مہربانی میں آپ کا شکرگزار ہوں گا کہ آپ اگر وہاں سے آپ کینسل کر دیتے ہیں تو جی سر جی سر جی سر جی جی جی اوکے سر اوکے سر ہاں سر میں بعد میں لے لوں گا مطلب کچھ کل یا پرسوں تک میں انشاء اللہ میں اپنا لے لوں گا جی سر جی جی جی سر تھینک یو سر